جب میں نے پہلی بار کھانا بنایا تو میں نے سب سے پہلے مصالحے کے چاول بنائے ایک دن میں نے اپنی سسٹر کو بناتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ارے یہ تو بہت آسان ہے میں نے سوچا اتنا آسان ہے کھانا بنانا پھر میں نے سوچا میں بھی ٹرائی کروں گی میں نے جب پہلی بار کھانا بنایا اس میں میں نے جب کھانا وانا بن گیا تو میں نے اپنے چاول بنائے اس کے بعد جب میں کھانے بیٹھی نا تو وہ چاول کچّے رہ گئے میں نے سوچا کہ شاید پانی کم ہو گیا سسٹر نے کہا بھائی اب اس میں پانی تو تم نے ڈالا ہی نہیں اتنا کم رہ گیا تو وہ تھوڑے چاول کچّے رہ گئے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے بولا کوئی بات نہیں میں دوبارہ ٹرائی کروں گی کیا پتہ دوبارہ اچّّھے بن جائیں پھر اس کے بعد میں نے یو ٹیوب پر میں نے ویڈیو دیکھی میں نے ایک چاول کی یو ویڈیو دیکھی اس میں میں نے دیکھا کہ میں نے پہلے سب سے پہلے دیکھا کہ اس میں کیا کیا لینا ہے کیا کیا ڈالنا ہے کتنا پانی ڈالنا ہے تو پہلے میں نے وہ سب دیکھا اس کے بعد میں نے اس کو نوٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں نے سب کچھ وہ کرنے کے بعد میں نے وہ بنایا تو تھوڑا ٹھیک بنا تھا بٹ تب بھی نمک کم رہ گیا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے پھر سے کوشش کی مطلب میں نے کافی بار بنایا دھیرے دھیرے میں نے تین چار بار بنایا اس کے بعد جب میں نے بنایا تو وہ مطلب ٹھیک بنے تھے پر میرے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی تھی کبھی مصالحہ زیادہ ہو جاتا تھا کبھی مرچ زیادہ ہو جاتی تھی تو کبھی نمک زیادہ ہو جاتا تھا اور کبھی پانی کبھی چاول جو ہوتے تھے کبھی کچّے رہ جاتے تھے یا زیادہ ابل جاتے تھے مطلب کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح سے بنانا چاہیے تو پہلی بار میں نے بنایا تو میری اتنی ساری غلطیاں ہوگئی تھی کبھی کچھ کبھی کچھ کچّا رہ گیا کبھی یہ وہ مطلب پہلی بار بنانے میں تھوڑی دقّت آئی تھی مجھے پھر بعد میں جب میں نے کافی بار بنایا تو سب کچھ آ گیا مجھے